ऐसा है कि हमारी उम्र पैंसठ साल है हमको जो है जब मोबाइल चलाते समय बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कहीं आँखें दर्द करने लगती हैं और थोड़ा हृदय में भी दिक्कत होने लगती है और बैठे बैठे भी दिक्कत होती है शरीर में सारा दर्द होने लगता है और देखना तो बहुत अच्छा लगता है और जो है उमर के हिसाब से हमको बहुत बड़ी दिक्कतें होती हैं लेकिन मोबाइल चलाने का हमको बहुत बड़ा शौक है उसको तो हम चलाते ही हैं तो चलाते चलाते कभी कभी आँखों से दिखता नहीं है और कभी कभी जो है थोड़ा दिक्कत हो जाती है बोलने में वो भी दिक्कत होती है सुनाई नहीं पड़ता है तो बार बार उसको दुहराना पड़ता है सारी दिक्कतें सारी उसमें हो जाती हैं लेकिन फिर भी हमको इससे इतना प्रेम हो गया है कि हम उसको चलाते ज़रूर हैं और बात करते हैं थोड़ा सुस्ता सुस्ता के करते हैं और बस ये है जो है आपस में उससे हमारा ऐसा कुछ जुड़ गया है कि उससे बात करने से हमारा मन जो है बहला रहता है और उसको चलाते हैं चलाते ने में शौक यूँ है कि हम लोग जो है थोड़ा भक्ति भाव के से भक्ति लाइन का हमको हमको ज़्यादा पसंद है वही देखते रहते हैं सुनते रहते हैं कहीं रामायण देखते हैं तो कहीं कुछ और सुनते हैं और उसी में जो है देखते देखते आँखों में दर्द होने लगता है दिक्कतें बढ़ जाती हैं सारी समस्याएँ कहीं हृदय में दर्द होने लगती है तो हम लोग को बड़ी दिक्कत होती है लेकिन देखने का शौक है तो देखते हैं कहीं सर दर्द करने लगता है तो कहीं चक्कर आने लगता है कहीं कोई दिक्कतें बढ़ जाती हैं कहीं कोई दिक्कतें बढ़ जाती हैं और लेकिन फिर भी मन मानता नहीं है उससे जो है काम करने में उसको तो करते ही हैं तो अच्छे तरीके से उस पर ध्यान भी देते हैं और ये सब चीज़ें हम देखते ज़रूर हैं जैसे कि शिव पुराण वगैरह है और रामायण है और इसको क्या बोलते हैं और उसमें कई लोग आते हैं जैसे कि ई चैनल पर वगैरह आते हैं ये सब बड़ी बड़ी अच्छी बातें बताते हैं सब लोग वही हमने सुना है और लोग सुनने में बहुत अच्छा लगता है हमको और हमको शिव पुराण से बड़ा प्रेम है और दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ता है थोड़ा मुश्किलें आ जाती हैं और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है लेकिन देखते ज़रूर हैं देखते रहते हैं देखने का शौक है इसीलिए हम देखते हैं उसको और

बहुत बहुत सी ऐसी जो है भक्ति लाइन की गाते हैं जो सुनने में अच्छा लगता है देखने में अच्छा लगता है वही देखते रहते हैं और हमको बहुत अच्छा लगता है